हमरा बेगूसराय जिलामे छठि पबनी समय बड़ा धूमधामसे मनाएल जाइ छै छठि पबनीमे व्रत रखैवाली माइ बहिन तीन दिनके उपास रहै छथिन उपास रहै छथिन बेगर पानीके छठि पर्व पबनी सबसे महान पबनी हइ हमर आओरके बड़ी खुशहाली रहै छै ई पबनीमे छठि पबनिए हमरा जिलामे बहुत धूमधामसे मनाएल जाइ छै छठि पबनीके व्रत रखैवाली व्रतनी तीन दिनके व्रत रखै छथिन तीन दिनके उपास रहै छथिन बेगर पानीके एहिमे खरनाके दिन खीर बनै छै हुनकासे खाइ छथिन बनै करिके ओकर बिहान होइके छठि माइके पहिला अरघ नदी किनारे शाममे हाथ उठबै सूर्य भगवानके पानीके अन्दर जा करिके करै छथिन ओकर बाद सूर्य जब डुबि जाइ छथिन तऽ सब व्रतनी पानीसे निकलि करिके उपर आबै छथिन उपर आके कपड़ा उपड़ा बदली करिके अपन अपन घर आबै छथिन फेर दोसरा दिन सुबहमे जे छै समाप्तिके दिन जे छै जाहि दिन खतम होइ छै पबनी छठि पबनी सुबहमे जब सूर्य भगवान उगै छथिन तऽ हुनका जल सन्हार दै छथिन पबनी पबनतिनीसभ ओकर बादमे हुनका दर्शन करिके परनाम पाती करिके फेर पानीसे निकलिके फेर सभ अपना अपना घर आबै छथिन बाल बच्चासभ पूड़ी पकवान फल फलहार सभ खाइ छथिन आओर पूड़ी पकवान भी रिश्तेदारमे एहि गामसे ओहि गाम पहुँचाबैके भेजैके सब हमरसभके प्रयास रहै छै जतेक जल्दी पहुँचि जाइ रिश्तेदारमे मेहमानदारीमे इएहसब छै छठि पबनी बहुत छठि पूजाके पबनी जे छै सबसे बड़ा पैघ पबनी मानल जाइ छै हमरा आओरके